हाँ जी बोलें

अच्छा वहाँ आपको जो है ना प्रूफ में लेकर जाना होगा या तो भोटर कार्ड है तो भोटर कार्ड और नहीं तो आधार कार्ड लेकर जाइए आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं ठीक है हाँ आधार कार्ड लेकर जाइएगा और क्या बोलते हैं अवैध यानि कि अवैध चीज़ कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाइएगा ठीक है हाँ और नहीं तो ओ पोलिंग एजेंट हाँ हाँ तो वहाँ पर पहले मैं पहले तो मैन गेट पर ही है जैसे ही अंदर इन कीजिएगा तो यानी कि ग वह जो आर पी एफ लो गई का बोलते हैं गार्ड लोग जो रहेंगे वह आएँगे वह पकड़ लेंगे ठीक है वह चेक करेंगे आपको उस पर वहाँ से निकलिएगा आपको जो है वहाँ जाइएगा तो पोलिंग एजेंट जो बैठे रहते हैं तो पोलिंग एजेंट आपका जो है ई चेक करेंगे क्या बोलते है कि आधार कार्ड हुआ या भोटर कार्ड हो चाहे पेन कार्ड हो कोई भी एक प्रूफ जो है आपको चेक कराना होगा ठीक है और उसके बाद हाँ अरे उसका दिक्कत होगा जैसे कि उसका आपका बॉडी सर्च करेगा ना उसका फ़िर बॉडी बॉडी को पूरा चेक करेगा ठीक है बॉडी जब चेक होगा तो बॉडी चेक होने के बाद जो है देखेगा कि आपके ब अंदर आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ है कि नहीं है कोई यानी कि कोई कानून का कानूनन अपराध करने वाला सामान वामान लेकर इंसान ना जाता है हाथ वगैरह वह सब नहीं तो दिक्कत दिक्कत तो नहीं करेगा जैसे दिक्कत कोई नहीं करेगा लेकिन आपको जो है ना टॉर्चर ऊ करेगा ठीक है तो टॉर्चर यानी कि बार बार आपकी शकल को जो है बार बार देखेगा दयारी आई डी को मिलाएगा यह वह आदमी है सेम आदमी है या दूसरा आदमी आ रहा है ठीक है हाँ तो वह ही नहीं तो वह बोलेगा तो उसके बोलने से हमको क्या लेना देना है हमको जहाँ मर्ज़ी हम वहाँ ना देंगे ऊ अगर मान लिए जाए कि अंगर अंदर जो बैठा रहता है वह तो अपना अपना पैसा बनाने के लिए होता है ना तो वह अगर जिसको बोलेगा तो हम उसके कहने पर क्यों देंगे वोट हम जो मेरा जो दिल करेगा हम उसको ना वोट देंगे अच्छा नहीं डर डर डर डरने की कोई बात नहीं रहती है वहाँ डर डरने की कोई बात नहीं है वहाँ फ्री रहता है ठीक है बस सिर्फ आईडी अगर मेरा आई डी अगर ठीक ठाक है ना तब हमको डरने डरने की कोई बात नहीं हैं हाँ सिर्फ आई डी सही रहना चाहिए

हाँ तो दे दीजिएगा हाँ ठीक ठीक